हलो क्या आप आशीर्वाद ट्रेवल एजेंसी से बात कर रहे है जी मैं न अपने लिए एक कैब बुक करवाना चाहती हूँ मेरी परिवार मे तीन लोग है तीन लोगों के हिसाब से मैं एक कैब बुक करवाना चाहती हूँ तो क्या ये संभव है ठीक है तो आप हम तीनों के लिए एक कैब बुक कर दीजिये और हमें कैप चाहिए है इंदौर हमें जाना है कल हमारी दस बजे ट्रेन इंदौर पहुँच जाएगी हम कल दस बजे तक इंदौर पहुँच जाएंगे सुबह तो हमें दस बजे एस्टेशन पर कैप चाहिए और ड्राइवर आप भेजिएगा साथ में और दस बजे से हम एस्टेशन से निकलेंगे और हमें पूरा दिन जो है इंदौर मे घूमना है इंदौर की जगह जगह जो अच्छी अच्छी जगह है वो हमें घूमना है और शाम को हमारी ट्रेन है वापस भोपाल आने के लिए आठ बजे तो हम वापस इंदौर से भोपाल आ जाएंगे तो हमे एस्टेशन पर भी आपको छोड़ना होगा ओके तो आप तीन लोगों के हिसाब से एक कैब भेज दीजिये ठीक है और जो एड्रैस है मैं आपको मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ तो सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर देती हूँ ओके तो आप मुझे पूरा खर्चा बताएंगे की कितना खर्चा आएगा ठीक है तो दस हजार के सम्थिंग खर्चा आ जाएगा ठीक है तो आप एक कैब भेज दीजिएगा कि पिछली बार भी मै आपके साथ आपकी ट्रेवेल एजेंसी की साइट से ही कैब बुक करके इंदौर उज्जैन गई हुई थी तो काफ़ी अच्छा इक्स्पीरीएन्स हमारा अनुभव रहा था उस बार का तो हम चाहते है कि इस बार भी आप ही की साइड्स से हम जाए ओके धन्यवाद आप कैब भेज दीजिएगा टाइम पर ओके